आंनिबा गथ'फोरनि एबा स्टुडेनसफोरनि सोलोंथाइनि थाखै अनलाइन प्लेटफर्मा गोबां इउसफुल मानो होनोब्ला जोङो न'वावनो थानानै जोङो खम खरसायावनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो एबा इन्ट्रेनसफोरनि थाखै बा इन्टारभिउ जब इन्टारभिउफोरनि थाखै जों प्रिपार खालामनो हायो मानो होनब्ला बयबो फिजिकेलि माने कचिंखौ एफर्ट खालामनो हाया सोरबा गैयि नखरनिफ्राबो माने इकुएलि इजुकेशन मोननांगौ गैयि नखरनिफोरा मानि सापस इउपिएसि एपिएसि फोदनि कचिंखौ दिल्ली बा सोहोरफ्राव थांनानै लाहैनांगौ जायो बेखौ

पुर फेमिलि बा गै गोबां फैसा गैजायि नखरफोरनिया गथ' ग'थाइ बा स्टुडेनसफोरा एफर्ट खालामनो हाया बा मोननो हाया सह बिनि थाखै आंनि सान्नाय बायदिब्ला अनलाइन प्लेटफर्मा जोबोद मोजां आंबो गावनो बेंकिं इक्जामस बा बिबदि इउपिएसि एक्जामफोरनि थाखाय आङो गोबां सेनेलफोरखौ फल' खालामदों सेथियावनो जाहैबाय आङो आन्डार टु फर्टि सेभेन आरो आन एकाडेनि फेजिक्स वाला बेफोरखो नायनाय जायो आं गोबां मोजां मोनदों बेफोर बायदि सेनेल अनलाइन प्लेटफर्म फैनायनि थाखाय मानो होनब्ला न'वाव थानानै जोङो कनभिनेनलि जोङो इडुकेशन बा सोलोंथाइखौ इक्सेस खालामनो हायो आं मानिनाय बिबदि सोलोंथाइयारि सेनेलफ्रानो जाहैबाय आन एकाडेमि फिजिक्स वाला आरो बिबथिं आनडार टु फर सेभेन बेफोर सेनेलखरखौ आङो इउस खालामनाय जायो आंनि प्रेपारेशननि थाखाय